वहाँ पर सबसे अप्रत्याशित चीज यह थी कि कोई जल्दी से वह सूर्यास्त देख नहीं पाया सबसे लंबे समय तक मैं और मेरी प्रिय सहेली एक साथ उसे देखते रहे क्योंकि बाकी सब लोग नीचे ही रह गये थे और थक भी गये थे और हम उस समय ट्रैक्स में नहीं जाते थे क्योंकि यह बात बहुत पुरानी है इसलिए हाँ उसे समय ऐसा कोई चीज नहीं हुआ करता था और हम तस्वीरें भी नहीं ले पाते थे क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी या तकनीकी का बढ़ता हुआ जमाना नहीं था उस समय केवल कैमरे से फोटो ली जाती थी और हम निम्न वर्ग के बच्चे थे इसलिए हमारे पास कैमरे जैसी कोई चीज़ नहीं थी यदि हमें कोई तस्वीर खींचनी हो तो हम उसके लिए कैमरे के स्टूडियो में जाते थे और उसे समय ऐसी कोई पोस्ट करने जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होती थी